आयज आमची गोंयची ल्हान ल्हान भुरगीं जीं आसा ती गेमी पासून लांब वचत आसात हेच कारण आजुनय आमकां सारकें कळना तरी पण हेच एक मुख्य कारण जो आसा तो मोबायल आसा आयज आमचो जो पालक वर्ग आसा तो आपल्या कामान सारको बिजी आसता त्या कारणान त्या भुरग्यां कडेन तांकां टायम दिवंक मेळना आनी त्या भुरग्यांक एकदा मोबायल हातीक मेळ्ळो कायां ती मोबायल यूज करून सुरवात करात तेचे ते फ्री फायर गेम्स पबजी गेम्स आनी अशे वेगवेगळे मोबायल गेम्स ते खेळां सुरू करतात आनी तितून तेंचो टायम वयता आनी तांकां तेजी आवड निर्माण जाता पण तेजे वायट इफेक्ट हे खूब आसतात हे भुरग्यांक सांगपी कोण नासता आज आनी ताचो तांकां फुडें त्रास जाता ती शिक्षणा पासून लांबोद वयतात तांकां अभ्यासाचो कंठाळ येवंक लागता आनी तांकां मोबायल हो आपलो कोण तरी जवळचो असो दिसांक लागता आनी त्या कारणान तेंचो पालक वर्ग जे ज्या टायमार तो मोबायल देगेक दवरतात आनी तेंचो मात्सो दुर्लक्ष जालो काय हीं भुरगीं मोबायल घेवन खेळत रावतात आनी ते वेगवेगळे गेमी ती परत परत डावनलोड पण करतात आनी हे डावनलोड गेमी केल्या उपरांत तांकांच भितून आवड हें जाता आनी ती नवीन नवीन गेमी सोदता आनी ते नवीन नवीन गेमी खेळपाची ट्राय करतात तितून तेंच्या कांय जाता तर पयशे सुद्दां तांकां फुडें फट काय पयशे इनवेस्ट करूंचे तांकां एक संव संवय जाता ह्या ह्या गेमीनी आनी ती ह्या आपल्या आवय बापायचे खंय दवललेले पयशे सुद्दा वापरूंक लागतात आनी ते सुद्दा गेम खेळ लागतात तेजेर एक टायपचो जुगार खेळांक सुरवात करता ल्हान ल्हान भुरगीं जसो जसो भुरगो मोटो जाता ताका आनीक आनी हे गेम खेळपाचें दिसता आनी तेचे पयशे बापायचे चोरी करूंक लागता खंय तरी आनी तेचो ह्या समाजाचेर खूब मोटो फरक पडटा तेज्या खातीर म्हाका दिसता आयज भुरग्यांक खंय तरी आमी सांगपाची गरज आसा की तुमी भायर चला आनी ग्रावंडार खेळात ग्रावंडार खेळा खातीर तांकां आयज ग्रावंड अवेलेबल ना एक टायम असो आसलो की भुरग्यांक खेळपाक जागा भरपूर आसली लोक लोकांनी अशी आयज ज्या प्रमाणे डेवलपमेंट जाता तशी डेवलपमेंट जावं नासली वचत त्या जाग्यार ओपन स्पेस आसली त्या जाग्यार भुरगे खेळ आसले आनी भुरगे त्या टायमार पोपुलेशनय चड चड आसल्या कारणान भुरगे खेळपाक मेळटाले आज अशी परिस्थिती येयल्या की एका घरान एक जाल्या दोनूच भुरगीं आसतात आनी त्या कारणान भुरगीं आप आपल्या घरानूच उरतात पण तो काळ असो आसलो की आदलो काळ असो आसलो की लोकांची भुरगीं एक दोन दोन तीन तीन चार चार घरान आसली आनी तीं भुरगीं भायर खेळां हीं आसलीं ते त्या टायमार तेंच्या कडेन मोबायल हो प्रकार नासलो टी टी वी नासलो फक्त भायर येवन मैदानी खेळ खेळप हेच तांकां खबर आसली आनी स्कुलानसून भुरगीं इल्लीं काय ती घरानसून दनपाराची जेली मसलो काय अभ्यास केलो काय ती भायर खेळाक वचत आनी ती मैदान खेळ साडे तीन ते पांच साडे पांच पर्यंत खेळ आसली त्या कारणान तेंचो फिजिकली ती फीट फीट उर आसली तेंचो मेंटल डॅवलपमेंट जाय आसली फिजीकल फिटनसय तेंचो वाडा आनी त्या मुळे तांकां तेचो शारिरीक फायदो जाय आनी त्या त्या काळार वेगवेगळे गेम्स आसले पयल्या जन काळान गेमी आसले पूण ल्हान ल्हान भुरग्यां कडेन पयशे नासले पेरट्सां कडेन इक्विपमेंट घेवन पण त्या टायमार गेमी अश अशें आसलें की तुका त्या पयश्याची गरजच नासली कोण भुरगीं ल्हान गड्डे हाडून खेळ आसली बालदांडू खेळ आसली रिंग आसा हो रिंगान खेळ आसली सायकलीचे जे स्मोस धाकटे धाकटे टायर आसतात ते टायर घेवन ते काटी आनी टायर घेवन धांवप आसली रस्त्याच्या वरसून आनी अशा प्रकारचे हे गेम त्या वेळी खेळळे जाय आसले आनी त्या काळार क्रिकेटेय लोक खेळ आसले क्रिकेटाक व्हडलो त्या टायमार खर्चीक बाजून आसली कारण लोक लांकडाची बेटा करी आसले एक बॉल घेतलो काय धा बारा भुरगे ते ती गेम खेळ आसले अशे हे पुर्वीचे गेम्स आसले आनी भुरगे भितून इनवोल्व जाताले भुरग्यांक खेळा शिवाय दुसरें कांयच नासले अभ्यास आनी खेळत कितके तेंचे कडेन आसले आनी तेचो ते पुरोपूर फायदो घेवन तांकां तेचो शारिरीक फायदो जाय पण आयज अशी परिस्थिती येयिल्ली आसा की भुरगो घरानसून भायरच सरांक सोदिना कारण तेज्या हातीन मोबायल आसा तोंडा फुडें टि वी आसा पेरनट्स घरान ना पेरंट्स सगळे आपपल्या कामां गेल्ले आसतात भुरगीं फक्तच घरां आसतात आनी तीं मोबायल खेळटात टी वी पळयतात हितुनूच आपलो टायम घालयतात आनी हो टायम गेल्या कारणान तेंची फिजीकल शारिरीक डेवलपमेंट तेंची जायना आनी ती शारिरीक डेवलपमेंट जावंक जाय जाल्यार भुरग्यांनी खंय तरी ग्रावंडार वचोंक जाय आनी ती जर ग्रावंडार वयतली जाल्यार हो मोबायल आनी टि वी पासून तांकां लांब व्हरपाची गरज आसा आनी हे हे गोश्टी आतां खरेंच गरजेचे आसात आतां वेगवेगळे गेम्स जे सांगपाच जाल्यार भुरगीं भायर वचून आतां सगळी कडेन इंडोर स्टेडियम जाल्ले आसात भुरगीं टेबल टेनीस खेळूं शकतात बॅडमिंटन खेळूं शकतात चेस वचून खेळूं शकतात वॉलीबॉल खेळूं शकतात क्रिकेट खेळों शकतात बास्केटबॉल खेळूं शकता फुटबॉल खेळूं शकतात खो खो खेळोंक शकतात अशे वेगवगळे गेम खेळूं शकता आनी तांकां तेजी सुविधा आतां उपलब्ध आसा बारीक बारीक टावनी सुद्दां आतां इंडोर जाल्ले आसात त्या कारणान भुरग्यांक हाचो भुरग्यांनीचो फायदो घेवंक जायो पण आयची भुरगीं घरानूच रावन तो मोबायल यूज करूंक सोदतात आनी आज तेज्या पेरनटांक जी गरज आसा पेरंटान की तेणी तांकां भायर व्हरोन इंडोरान व्हरोन तांकां गेमी गेमी खेळोंक लाप किंवां तांकां भायर मैदानी मैदानी खेळ मैदानी ग्रां मैदानाचेर व्हरोन तांकां गेमी खेळोंक लाप तरच तेंचे हेल्थ बरें उरतले आनी तेंची भावी पिढडी ही जी आमची आसा ती शारिरीक दृश्ट्या सुदृढ जातली तेच्या खातीर डिफरंट गेम्स हे पेरंट्सांनी भुरग्यांक दिवपाचे तांकां प्रोमोट करपाचे भायर व्हरोन भायर वचून गेमी खेळात म्हणून आनी आपले जे शेजारी भुरगे आसतात ह्या भुरग्यां ज शेजारी तांकांय स तांकां अशें गायड करपाचे की तुमी मोबायल घेवन तेजेर मोबायल गेमी खेळोंक नाकात तर तुमी भायर येया आनी ग्रावंडाचेर गेम्स खेळात